बिहारमे पर्यटन स्थान जे छै ओ प्रमुख छै जेना महिषीके उग्रतारा अस्थान पटनाके गोलघर अहिल्या अस्थान आओर सिन्घेश्वर अस्थान ईसब प्रमुख बिहारके छै